योगा करै छै तऽ कोइ पलथिये मारिके करै छै तऽ बढ़िआँ होइ छै कोइ लात उपर करै छै ओ बढ़िआँ होइ छै कोइ हाथे ऊपर करै छै ओ बढ़िआँ होइ छै योगा करय सऽ स्वास्थय बढ़िआँ रहै छै कोइ पलथिए मारिके करै छै कोइ पेटे तर उपर करै छै तऽ बढ़िआँ होइ छै योगा करय सऽ कोइ टाॅंगे एना एना डोलबै छै तऽ ओ योगा करय सऽ बढ़िआँ होइ छै बेसी तऽ पलथिये मारिके अच्छा होइ छै योगा करय सऽ स्वास्थय बढ़िआँ होइ छै योगा करय सऽ हाथ उपर करै छै पएर कभी ऊपर करै छै कभी पलथि मारिके योगा करै छै कभी पेट तर सटका के योगा करै छै कभी ऊपर करि लै छै योगा करयमे तऽ बढ़िआँ होइ छै पलथिए मारिके करै छै तऽ बढ़ियाँ होइ छै पएरे झुला कऽ करै छै तऽ बढ़िआँ होइ छै हाथे ऊपर करि लै छै तऽ योगा करयमे अच्छा होइ छै योगा करय सऽ बहुत अच्छा होइ छै

कभी हाथे एना करि लै छै कभी पेटे सटका लै छै योगा करयमे योगा करय से बहुत अच्छा होइ छै कभी एना करि लै छै कभी एना के टाॅंग गिरा लै छै कभी एना करि लै छै कभी पल्थि मारिके योगा करै छै कभी हाथ उपर करि कऽ योगा करै छै तऽ कभी पेटे सटका कऽ योगा करै छै तऽ अच्छा होइ छै ओहि सऽ कोनो खराबी नहि होइ छै खून छिड़ियाबै छै बढ़िआँ बनै छै देहके स्वास्थ अच्छा बनै छै योगा करय सऽ कभी पल्थी मारि लै छै लोक कभी तऽ टाॅंगे एनाके गिरा दै छै कभी मोड़िए लै छै अभी हाथ गिरा दै छै योगा करय सऽ बहुत अच्छा होइ छै योगा करबा चाही आदमीके रोजके रोज योगा करबा चाही रोजके रोज आदमीके सब आदमीके की योगा कयला सऽ बहुत अच्छा होइ छै कभी पल्थी मारि लियौ कभी